آج كا وقت عمارتوں كا وقت ہے آپ جس طرف نظر ڈالیں وہاں عمارتیں ہی عمارتیں نظر آتی ہیں دور دور تک كوئی میدان یا اسٹیڈیم نظر آنا تو مانو مطلب خواب ہو گیا ہے لیكن پھر بھی جنہیں كھیلنے كا شوق ہوتا ہے جنہیں كھیلنے كی چاہ ہوتی ہے وہ كہیں نہ كہیں چھوٹی موٹی جگہ اپنی اریجمینٹ كر كے كھیلنا كودنا شروع كر دیتے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے كھیل كود جسمانی صحت كے لیے بہت كاریاب ہے اور ذہنی سنتولن كے لیے بھی بہت ضروری ہے ہمارے جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں باضابطہ كوئی اسٹیڈیم یا میدان تو نہیں ہے جہاں كوئی بھی ٹورنامنٹ وغیرہ منعقد كیا جا سكتا ہو لیكن ہم پھر بھی جیسے كہ میں آپ كو بتاتا چلوں كہ ہم جیسے جہاں رہتے ہیں وہاں كے آس پاس كے لڑكے جو ہماری عمر كے لڑكے ہیں وہ ایک كمیٹی بناتے ہیں وہ ایک ٹیم بناتے ہیں اور پھر ایک جگہ جہاں ہم كھیل مطلب دیكھ كر آتے ہیں کہ اچھا ہاں ہمارے جو گیم ہے وہ یہاں ہو سكتا ہے تو ہم خود جا كر اس جگہ كو تھوڑا سا صاف ستھرا كرتے ہیں تھوڑا سا كھیلنے لائق بناتے ہیں اور پھر جو ہے اس اعتبار سے ہم وہاں جا كر پورا دو دن چار دن جتنے دن وہ ٹورنامنٹ وغیرہ چلتا ہے تو اتنا دن كھیلتے ہیں اور اسی مطلب اسی چیز كا دھیان بھی ركھتے ہیں كہ كسی كو كوئی چوٹ نہ آئے كسی كو كوئی تكلیف نہ پہنچے كسی سے كوئی ہمارا لڑائی جھگڑا نہ ہو ہم ساری باتوں كو دیكھ كر آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنا ٹورنامنٹ وغیرہ كراتے ہیں كیوںكہ كوئی باضابطہ جیسے كہ اگر ہم دیكھیں جیسے كہ اسٹیڈیم وغیرہ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے ہیں تو ہمارے علاقے كے آس پاس كوئی اس طرح كا گراؤنڈ تو ہمیں دیكھنے كو نہیں ملتا ورنہ تو اس میں یہ ہو جاتا كہ كچھ جو ہم لڑكے ہوتے ہیں وہ پیسے جمع كرتے اور وہاں جا كے جو ان كا ٹكٹ ہوتا ہم وہاں لیتے اور باضابطہ اندر جا كے كھیل لیتے لیكن ایسا ہے نہیں اور ہو نہیں پاتا لیكن ہم چاہتے ہیں كہ ایسا ہو تاكہ زیادہ سے زیادہ لڑكے جو ہے كھیل كود كی طرح دھیان دیں پڑھائی بھی زندگی كا ایک حصہ ہے وہ پڑھیں لیكن پڑھائی كے ساتھ ساتھ آپ دیكھیں گے تو كھیل كود بھی بہت ضروری ہے کیوںکہ كھیل كود سے ہماری صحت بنتی ہے اس كے علاوہ دیكھا جائے تو ہم لوگوں كے لیے كیسے قابل رسائی ہے وہ